असांजे देश में कई तरह जी बीमारियूं घरु करे वेई रहियूं आहिनि हर माण्हूअ खे का न का बीमारी आहे अॼुकल्ह घणेई माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके इलाजु नथा कराए सघनि त उन्हनि जे लाइ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बिमा योजिना बि चालू कयो वियो आहे उन्हनि जो पंजें खां ॾहें लखे ताईं जो इलाजु प्रधानमंत्री कोश खां मुफ़्त थींदो आहे अॼुकल्ह सभिनी कर्मचारियुनि खे सरकारि द्वारा रियम्बर्समेंट जी व्यस्था बि कई वेई आहे हुन में बिमा कवरेज कयो वेंदो आहे जेके माण्हू इलाजु न कराए सघंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ मुफ़्त इलाज जी सुविधा बि सरकारि द्वारा कई वेई आहे मुख्यमंत्री व्यापक योजिना ऐं अंधापनि नियंत्रण सोसायटी बि आहे जेका असांजे हिते नियंत्रण कंदी आहे बीमारियुनि खे राज्य सरकारि माण्हुनि खे स्वास्थ्य लाइ जाम कुझु करे रही आहे ऐं नई नई स्वास्थ्य योजिनाऊं लाॻू करे रही आहे